جی ہیلو وعلیکم السلام اور ارشد بھائی کیا حال ہیں جی جی جی جی جی جی جی ہاں دی تھی آپ نے بالکل جی جی جی ابھی ابھی ابھی ہم دکھواتے ہیں ابھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ رکیے ارشد بھائی ارے اسلم ذرا وہ دی ہمیں رسید دیجیے ذرا ارشد بھائی رشید دیجیے ذرا ہاں کیا نمبر ہے بائیس چھیانوے ابھی دکھوا رہے ہیں یہ دیکھو ذرا تیار ہوئی کیا بائیس چھیانوے ارشد بھائی ابھی دو دن ذرا لگ جائیں گے ارشد بھائی ابھی ادھر رکشا بندھن کا کام کافی آ گیا ہے اور ٹیلر ادھر بزی ہیں تھوڑے ہاں ہاں ہاں ہاں معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے ٹھیک ہے کیونکہ ہاں دو تین دن لگ جائیں گے اصل میں آپ سمجھ سکتے ادھر رکشا بندھن بھی تھا تو اس لیے ذرا کام زیادہ آ گیا تھا تو ٹیلر ہمارے تھوڑے بزی ہو گئے تھے تو ہم ہاں آپ جانتے تیوہار ہوتا ہے نا تو یہ کبھی کبھی سال میں ایک بار تو آتا ہی ہے اور ان کا تو تیوہار ہے ہے نہیں وہ آپ آپ کے ہم دے دیں گے ارشد بھائی آپ آپ تو اپنے آدمی ہیں ایں ار ارے روز کوئی بات نہیں ایک دو دن کی بات ہے ارشد بھائی کوئی بات نہیں سل دیں گے ہم اچھا دو دن ایک دن آپ آئیے ارشد بھائی

ہم ہاں ہاں ارے وہ آپ رکشا بندھن وہ آپ نے بھی دی اصل میں ہم سل دیتے آپ کی لیکن آپ عورتوں کو تو جانتے ہیں ارشد بھائی انہیں تو چاہیے ہی چاہیے رکشا بندھن ہے اور ہمیں جانا ہے راکھی ہے اور یہ ہے وہ ہے وہ سب اسی لیے میں نے کہا آپ تو اپنے پڑوسی ہیں آپ کو بھی دے دیں گے ہم آپ کے دو دن میں سل کے ابھی دے دیں گے ہم گھر پہونچا دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل ٹھیک ہے چل رہا ہے السلام علیکم